बर'फोरनि जानायखौथ' मा होननो फार्सावथ' गिबि गिबियावथ' बे अमायानोसै बयनिबो नखर नखर अमाखौ फिखायो ओरैबादि आरोना बिदिनो गोदोथ' जोङो अमाखौ मोननै रोखोमनिल' जानो रोङोमोन मानि मोनथाम आरो मोनसेया जेनोबा ओंख्रि थायेबनि जानाय मोनसेया बिथै होननानै एउनाय मोनसेया ओरैनो नर्मेल एउनानै जानाय बिनि अनगायै गोखा गोखै जेब्ला बैसागु फैयो गोखा गोखैजों सङो आरो अमा बेदर जों बे मोनसे थाबाय आर दानि जुगाव मा माबा माबा द्राय फ्रायनो माबा पर्क सिलिथ' ओंखारथ'याखै माबा बेम्बु सुदनो ओमफ्राय माबा मा होननांगौ जाखो बिदिखौ दाना हांनाय मानसिफ्रा बिराद हांनाय जानो लुगैसै आरो दा बिदिनो दाव बेदर दावफोरखौबो बिदिनो आरो ना दावनाथ' सिकिन सिलि माबा सिलि गोदोथ' मा जायोमोन बिदिनो अनला दाव जाबाय बिदिनो मानाव आलु आथ' आलुजोंथ' जाखायो बिदिनो ओरैनो दाव एवनाय सबाय दाव बे आरो बर'फोरनि फेब्रेद ओंख्रि ओमफ्राय बिदिनो हाग्रा बंग्रानि हाग्रा हाग्रा बंग्रानि बसथुफोरबो जायो जेन'बा मेसें बोथोर जाबा बे एनजरानोसै अन्थाइबाजाब बायदि बायदि होनानै जानाय आरो नै दा अखा बोथोर एम्बुनि दुहुमथार एम्बु गाबनाय एम्बु बुथारबाय जाबाय अन्थाइबाजाब होनानै ओरैबायदि गोथावबो जायो जेन'बा सिगां समावथ' सोरबा सोरबा मानसिफ्रा जायामोन दा जाजोबसै आरो एम्बु एनजर बिदिखौ आरो मैसो बेदरखौथ' मा होननो गोबावजों खनसे मोनो ओरैबायदि गोथाव जायो मोजाङै संनो रोङोबा आरो बिदिनो दा बर'फोराथ' दाव अमा हांसोखौ फिनो फिखायो न'आवनो बिनि अनगायैबो फारौ बेदर बायदि बायदि फोरखौबो जायो बे बेनोसै आरो